पहिरियों जे ज़माने में असांजी ॾा ॾाॾी मुंहिंजी माउ इहे सभु बाग़बानी कंदा हुआ उहे असांजो वरांडो ॾाढो वॾो हूंदो हुओ उन में इहो गुल थोरी भाॼियूं थियूं सावा मिर्च टमाटो ऐं फुल थोड़ा फुल मोगरो ऐं अञा त भाॼियूं थोरो उगाईंदा हुआ थोरा फ्रूट उगाईंदी हुयूं जीअं त चीकू जो वण थियो जैतुन जो वण थियो डाणम जो वण थियो उहे असां नंढा ॿार हुआसीं तॾहिं टोड़े टोड़े खाईंदा हुआसीं त ॾाढो असांखे मिठो मीठा लॻंदा हुआ उन करे असां मूंखे बि पहिरीं थी असांई गुलनि जी ख़ुशबु शाम थींदे ई ॾाढी घर में महकी वेंदी हुई त घर घर जो माहौल बि सॼो खुशनुमा थींदो हुओ घरु भाॼियुनि जी असांजी ॾाढी बचति थींदी हुई ॿाहिरां असां भाॼियूं न वठंदा हुआसीं सभु हिते ई उगाईंदा हुआसीं त असांखे ताज़ियूं भाॼियूं मिलंदियूं हुयूं जीअं त सावा धाणा थिया फुदनो थियो सावा मिर्च थिया टमाटो थियो ॿी बि कंहिं क़िस्म जूं में असांजी ॾाॾी इते उगाईंदी हुई असांजो वरांडो ॾाढो वॾो हुओ इन करे गा गा बि असांजो उते ई उगियल मुंहिंजी ॾाॾी उगाईंदी हुई त असां सुबुह जो नंगे पैर उन ते हलंदा हुआसीं त जीअं असांजी रो अखियुनि जी रौशनी ते तेज़ थिए इन इन सभु ॾिसी करे मूंखे बि थियो त बाग़बानी करणु ॾाढो सुठो आहे घर जो माहौल बि ख़ुशनुमा थिए थो ऐं घर में बचति बि थिए थी ताज़ियूं भाॼियूं बि मिलनि थियूं भॻिवान ते चाड़ण लाइ गुल फुल सभु सुठा मिलनि था मोगरे जी ख़ुशबू सां घर असांजो ॾाढो ख़ुशनुमा थी वेंदो आहे इन करे मां पंहिंजे घर में बाग़बानी चालू कई असांजे वरांडो नंढो हुओ त मां छत ते इहा बाग़बानी शुरू कई आहे त असांजो ॾाढो सुठो थी वियो आहे